हाँ हमारी मात्र भाषा हिंदी है और बच्चों को हिंदी सिखाना चाहिए हिंदी में हिंदी सिखाते उसमें संस्कार बहुत ही जल्दी पकड़ते हैं बच्चे और हिंदी सीखना बहुत ही ज़रूरी है और यह हमारी सांस्कृतिक भाषा है और हिंदी हिंदी की हिंदी से हमारे देश और बच्चे आगे बढ़ सके और उस संस्कार मिल सके बच्चों को हिंदी में सब कुछ है और यह संस्कृति बनी रहती है और परम्परा चलती रहती है कि हिंदी में सब बच्चे परिवार समूह खड़े हो कर इंसान खड़ा हो कर सब कुछ आराम से बात कर सकता है